हां हॅलो हय शुअर जाता न्ही हय आसा आसा आसा या बरोबर हांगा लोकल म्हणळ्यार तुगेली हरणां बी आसा हांगा हय हरणां दिश्टी पडटा पूण तीं तुका चड वेळ रावना मनीस दिसलो म्हणटरी रोखडींच तीं भिवून धावता हय गवो रेडो गवो रेडो बी आसा गवो रेडो आमचो स्टेट एनिमल म्हणटरी सगळें गोंयातलो सगळें पार्टान आसा डॅन्जरस केन्ना आसता सपोज एखादी जर आवय आसतली आनी तिचे वांगडा धाकटें पोर आसा जाल्यार मातशें रिस्क आसता म्हणजे मातशें तेन्ना डेन्जर आसता आमकां सांजचे टायमाचेर आमकां बिबटो वाग पळोवंक मेळूंक शकता प्लस आमकां रान दुकर पळोवपाक मेळटा मागीर हांगा देव कोले म्हणून आसा किंवां जेंका आमी वायल्ड डोग्स म्हणटा ते आसा हांगा आमी सांगला तेतूंत हरणां आसा मागीर हांगा तुवें आमचे जो आमचो स्टेट एनिमल गवो रेडो तोय आसा हांगा माकड आसा माकडांची दोन तीन वरायटी आसा हांगा हय आसा आसा आसा हांगा एक तीन तीन कडेन आसा एक तुगेल्या खोतिगांव वायल्ड लायफ सॅन्चुरिचे इन्टप्री प्रिटेशन सॅन्टर म्हूण आसा थंय रावपाक मेळटा तुमकां मोल्यां हांगा एक नवीन कॉटेजीस डॅवलोप जाला थंय रावपाक मेळटा प्लस वायल्ड लायफ सॅन्चुरी भितर अश्टगाळ म्हणटा थंय एक विस्परींग मड रिजोर्ट म्हण आसा थंय तुमकां रावपाक मेळटा चडशें आमगेले हय चडशें किंदळ किंदळ माट्टू हें चड प्रमाणान आसा हय लोक सामके बरें बरें आसा बरें